वर्तमान में राजस्थान में छः छः जिलों वाला दो सम्भाग जोधपुर व उदयपुर है तथा पाँच जिले हैं इसमें जोधपुर में कई सारी संगठन बनाए गए हैं इनमें से इनमें कई तरीका के आसपास वृद्ध आश्रम बच्चों की देखभाल पालन पोषण के कई ग्रह बनाए गए हैं जोधपुर में ऐसी कई स्थान आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर वृद्धों के लिए आश्रम और है ना बच्चों के लिए अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बने हुए हैं ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हमें जोधपुर में देखने को मिलेंगे जैसे वृद्धाश्रम और बाकी वॉशिंग के लिए बच्चों को है ना नादान किया जाता है जैसे यू किसी का बर्डे होता है तो वो वहाँ जाके केक काटते हैं अनाथ आश्रम में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर प्रेरणा दी जाती है वहाँ बड़े बड़े घरों के लोग वहाँ जाके अपना फंक्सन वहाँ मानते हैं जो बच्चे भी इंजोय कर सकें क्यों अनाथ बच्चों को ये नहीं पता कि बड़े घरों पे कैसे काम कैसे करते हैं या मम्मी पापा उनके साथ कैसे रहते हैं तो बड़े घर वाले लोग वहाँ जाके अपना बर्डे सेलिब्रेट करते हैं अपनी से कुछ भी कुछ भी सप्लीमेट नहीं होता तो उधर जाके बोलते हैं और कोई भी बच्चों को मतलब कोई आगे बढ़ाने के लिए खेल खिलाए जाते हैं अनाथ आश्रम में सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं गरीब बच्चों के लिए जैसे लड़कियों के लिए अभी फ़ोन की करवाई गई है घरों के लिए सुविधा करवाई गई है और खाने के लिए सुविधा करवाई गई है कई तरह के पोषण और कई आगे बढ़ाने के लिए किया है सरकार ने इसी प्रकार का बहुत कुछ कर सकते हैं